मां जंहिं खेत्र अजमेर में रहंदी आहियां उते को बि घुमण लाइ अगरि पर्यटक अचे थो त वधि में वधि पंज खां सत हज़ार जे विच में पुष्कर नारेली दरगाह सांई मंदिर अहिड़ियूं घणईं शयूं पंजे या सते हज़ार जे विच में रहन सहन खाइण पीअण सां गॾु आराम सां ॿ टे ॾींहं रही सघीं रही करे वञी सघे थो